شاغوز ہوٹل سے بات کرہے ہیں آپ جی اپنے مینیجر صاحب کو دیجیے ذرا ہاں مینیجر صاحب میں آپ کے پاس ہمیشہ بریانی کا آڈر دیتا ہوں پچھلے ہفتے بھی میرے یہاں چھوٹی سی دعوت تھی تو آپ لوگ کے پاس آڈر کیا تھا میں ایک دس بریانی کے پیکس جس میں جو ہے پیکنگ صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے کھانا ٹھنڈا ہوگیا تھا اور میرے جو مہمان تھے بہت خصوصی اور خاص مہمان تھے وہ لوگ کچھ بولے تو نہیں لیکن میرے کو ان کے چہرے سے سمجھ آیا کہ کھانا اتنا ذائقہ دار نہیں تھا تو لہٰذا آپ اس بار تھوڑا اچھی سی پیکنگ کریے جیسے کہ انسولیٹنگ بیگس استعمال کریے اور کنٹینر استعمال کریے جس میں اچھے سے پیکنگ ہو سکے اور کھانا میرے گھر تک آئے تب تھوڑا گرم رہ سکے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کھانا ذائقہ دار بننا چاہیے تو وہ گرم رہنا ضروری ہے اگر ٹھنڈا ہو گیا تو اس کا اتنا ذائقہ نہیں رہتا وہ حساب سے ذرا احتیاط برتیے کیونکہ ریگولر کسٹمر ہوں میں آپ کا